हम त् इसकुलमे बच्चा सभकेँ पढ़ेबाक लेल जाइ छी आओर ओतय हम सभसँ पहिले कोनो कहानीके हाव भावके माध्यमसँ बच्चाकेँ पढ़ाबै छी एहिके लेल हमरा सभसँ पहिले अपन लेखनपर ध्यान दऽ कऽ अपन क्लासमे पढ़ाबै लिखाबै छी आ बच्चा सभकेँ जे छै ने से अच्छासँ अच्छा हाव भावके साथ पढ़ाबै छियै बच्चा उत्साहित भऽ जाइ छै आओर बच्चा पढ़यमे खूब उत्साहितसँ पढ़ै लिखै छै